हेलो हाँ हाँ हाँ अच्छा तो आप मोबाइल चलाते होंगे तो हाँ तो वह मोबइ अच्छा और क्या हो रहा है अच्छा तो वह है ना आप आपके मोबाइल चलाने की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा ब्राइटनेस कम करके मोबाइल चलाया करिए और हो सके जितना कम यूज़ करिए थोड़ा मोबइल का या आँखों पर ज़्यादा वह ना जाए टेंसन ना हो ज़्यादा अच्छे से मोबाइल में मत देखा करिए थोड़ा दूर से देखा करिए मोबाइल को और बाक़ी मैं बाक़ी मैं आपको आई ड्रॉप लिख दूँगी और कुछ मेडिसिन बता दूँगी तो वह आप ख़रीद लेना

हाँ तो वह वह हो पाएगी क्योंकि आप मोबाइल थोड़ा कम चलाइए मोबाइल की वजह से आज कल बहुत प्रॉब्लम सुनने में आ रही है सबसे ज़्यादा बिमारी मोबाइल से ही हो रही आँखों की तो आप थोड़ा चश्मा लगा लेना मोबाइल चलाते टइम हाँ दिखाई कम दे तो वह चश्मे के चश्मा लगवा लेना तो उससे थोड़ा दिखाई अच्छा देगा हाँ और बाक़ी मैं हाँ ठीक है मैं ये दवाई गोली लिख देती हूँ तो वह भी आप रेगुलर ले लेना एक महीने तक और एक आई ड्रॉप लिखकर दे रही हूँ तो वह मँगवा लेना हाँ ठीक ठीक है यह मैंने लिख दिए तो यह आप मेडिकल से ले लेना ठीक है हाँ ठीक ठीक हाँ हाँ वह आई ड्रॉप डाल लेना सुबह शाम डालना तो वह उससे सही हो जाएगा और मोबाइल देखना थोड़ा कम कर देना ठीक हो जाएगा सब ठीक है ठीक है हाँ ठीक है इतना कर लेना है ना हाँ ठीक है ओके

ठीक है लिख दिए ठीक है रखती हूँ ओके ओके